आं सोरजों दावबायनो लुबैयो माने आं फेमिलि जोंनो दावबायनो लुबैयो फेमिलि जों ज' थांनानै बहाबा बहाबा बेरायहैनाय बहाबा थिर्थ' जायगाफ्राव थांनाय धोरोम जायगाफ्राव थांनाय आरो लोगोसे मोजां मोजां जायगा मोजां मोजां नोगोर सिटि बेफोराव थांनो लुबैयो आरो लोगोसे आं फ्राय थांनो लुबैनाया दा ओरै माबाथिं थांनो लुबैयो आं दिल्लीफ्राव थांनो लुबैयो मुम्बाइ केलकाता आरो जम्मु काश्मीर बेफोराव दावबायनो लुबैयो फ्राय मानोना नुयै नुयै टाउन सिटि फोरखौ नायनो लुबैनाया बयहाबो दं नाथाय सौहाया बे आरो थांनायाथ' थांनांगौ नायनांगौ जेरै खाथि खालाफ्रावबाबो थांनो लुबैनाय दं नाथाय थांनाय जायाखै आरो थांनो लुबैनायालाय दङ जेरै दार्जिलिं बेफोराव बेंगलफ्राव सिक्किमफ्राव भुटान फ्राव जोंनि बे खाथि खालाफ्रावबाबो थां थांनांगौ थांनाया जायगा नायलाबायनो लुबैयो आरो नायनांगौ आरो नायनायजोंसो गोसोफ्रा मोजां मोनो मोजां मोजां गार्डेन बिदिनो जेरै दिल्लीफ्राव कुतुब मिनार बायदिनो हिस्ट'रि हिस्ट'रि नि न' बां लुलांनाय गोदोनि जारिमिनारि बेफोर नायनो लुबैयो आरो दा फेमिलि सुददायै थांनो मोनबा मोजां नायनो जयै थांलायनांगौ नायनांगौ नायनानै गियान बुथुमनांगौ आरो बेबायदिनो दा थांनायाथ' बिदिनो जाहैबाय फेमिलि सुददा थांनो लुबैयो दावबायनो लुबैयो जायगा नायनो लुबैयो नाथाय जों सौहाया आरो नायनायालाय बयबो लुबैयो नायनायजोंसो गियान बुथुमनो हायो नालाय बेबायदिनो जायगाफोर नायनो लुबैयो बिच फोरखौबो बिचफोरावबो थांलाबायनो लुबैयो थांनांगौ नायनांगौ गोदान गोदान जायगाफोरखौ नायनांगौ बे आरो जोंनि इण्डिया आवनो मा मा दं बेफोराव जों थांनानै नायनो लुबैयो आरो दावबायनो लुबैयो दा मा खालामो जों सोरजों दावबायनो लुबैयो होनबाथ' जाया जों फेमिलि सुददायैनो थांनो लुबैयो आरो दा आं बेखिनियावनो बुंनायखौ दोन्थ'बाय आरो